लेडिसके अथी होय हय घरके धिआपुताके नहेनाइ सोहेनाइ नहा सोनाके इसकुलके तैआरी करबैयौ अहाँ सब इसकुल भेजबैयौ अहाँ सब जनलियै घरके कामधाम रहैत छै इहाँ भऽ गेलै देखियौ खने बनलै बनेलखिन लेडिस सब बर्तन धोयेलै पोछा मरेलै घरमे जनलियै इहए सब छै उपर से सब आदमीके खेनाइ पिनाइ सब देखैत छै सबके खिएलक के खयलकै नहि खयलकै ओकरा खियाएल जाए हय जनलियै भनसोमे लेडिस अपने खाइ छथिन नहा सोनाके मुहकान धोलक सब आदमी खिएलक पियेलक सब देखलक समय बचल अपनो खेलक अन्तिममे अपनो गेल सुतै लै सबके धिओपुता के इसकुलके बेर भऽ गेल अपन चलि आएल अन्तिममे जनलियै भिनसर सुति उठलियै धिआपुताके उठैयौ उठेलियै बौआ चल लेट्रिन जो लेट्रिन से एलै मुह धो ले किछु नास्ता पानी कऽ ले आओर अब टाइम भऽ गेलै इसकुलके तऽ अहाँ इसकुलके तैआरी करियौ धिआपुता के

तोरा नाश्ता पानि दियै देलियौ घरमे देखबै की छै नहि छै जनलियै नहेबै सोनेबै हमहुँ बर्तन धोबै बहुत काम बचल यऽ हमरा देखियौ खाना बना लेलहुँ लेडिस काम हय सब खेनेनाइ सबके खिआ देलक ओहिकबाद अन्तिममे अपने नहेलक सोनेलक तब खाना अपने खयलक सब काम भऽ गेल तऽ कहलक की ठीक छै जहन भऽ गेलै यौ अब हमहुँ जाइत छी थोड़े देर आराम करब अहुँ सब खयलहुँ पिलहुँ अहुँ सब आराम करू इहए सब बात हय सुति उठियौ धिआपुता के मुहकान धोअइयौ लैट्रिन पहिले भेजियौ मुहकान धुआ के इसकुलके तैआरी करबैयौ ओहिकबाद लञ्च पैक कऽ दियौ अहाँ सब जैयौ पढ़ै लै धिआपुताके काम छै ई सब कहैत छथिन अपने हुनकर माँ बच्चाके कहलक बौआ चलि जो तु इसकूल हम जाइत छियै आब घरमे खाना बनेबै आरो आदमी लै सब बर्तन सब धोयैके हइ घरमे पोछा मारबै घरके मेन्टन पुरा देखैके पड़तै परिबार कहलक यौ अहुँ खाना खा लिअ सब आदमी खा लेथिन तऽ हमहुँ खा लेब इहए सब बात छै कपड़ा लत्ता सब धोबै पसारबै काम काम छै बहुत छै सारा काम छै धएल छै जनलियै इहए सब बात छै अहाँ जैयौ काममे अहुँ काम धन्धा देखियौ खेत पथारी हमहुँ सब अहाँ से जादा हमरा काम छेबे करए अभी हमरा एना देखियौ घरेमे हमरा काम छै यौ हम जाइत छी कनी कपड़ा धो लै छी अहुँकऽ कपड़ा गन्दा भऽ गेल हमरा अपनो गन्दा भऽ गेलै धिओपुता गन्दा भऽ गेलै खीच दै छी काल्हि फेरो इसकुल पेन्ह के जयतै ने तब नऽ कहतै धिआपुता बढ़िआँ कपड़ा लत्ता पेन्ह के आबैए संस्कार घरके छै पढ़बैत लिखबैत छै बढ़िआँ से लिबासा दए हय बढ़िआँ कहलक की ई ई केकर लड़का छै खुब बढ़िआँ से एलै हन तोरीके नहा सोना के बौआ पापाके की नाँओ छौ फल्लाँ नाओ हय एना एना हय बढ़िआँ हौ बढ़िआँ हौ पढ़ए लिखए हरिशंकर गाँवके इहए सब कहलक रोजे आबै पढ़ै लए रोजे जो घरपर धिआन दही मम्मी की करै हौ खाना पीना बनेलक हमर खिएलक इसकुल तैआरी कयलक भेजलक अपन इसकुल पढ़बै लै कहलक जो बौआ इसकुल पर इहए सब बात छै जनलियै लेडिस सबके बहुतेक काम रहैए बहुत सारा मर्द से जादा काम रहैए हमे सब इहए सब कहब सुनलियै ठीक यऽ तब आब हम किछु बात कहि देलहुँ